एह् जेह्ड़े मच्छर चले दे न में अपने घर च सफाई रक्खनियां झाड़ू पोच्चा मार दी रौह्नियां पोच्चा ते में फरनैल आह्ला मार दी कदें सिम्पल मारा दी मच्छरें ताईं में आलआऊट लाई रक्खनियां पानी घर च कट्ठा नीं होन दिनी साफ करदी रौह्नियां कूलर दा पानी कदें चेंज करादी चेंज करी करी पांदी रौह्नियां तां करियै कि मछर नीं होइया झाड़ू पोचा मारनी बाहर पानी साफ सूफ करदी रौह्नियां अग्गें पिच्छें बी फंडदी रौह्नियां बाहरें बूहरें बी साफ सूफ करदी रौह्नी तां कि मच्छर अंदर नी आई जा इं'दे कारण डेंगू बड़ा चला दा ऐ बाहरें रोज स्टोर पिच्छें बगानें दे साफ सूफ गलियां गुलियां साफ सूफ करी रक्खनियां बाहर पानी जमा नीं होन दिंदी गंदा पानी होइया साफ पानी होइया तां बी मच्छर आई जंदा अंदर आलआउट लगानी जेह्लै चलो मच्छर दा थोह्ड़ा फर्क पेइांदा कूलर लानी ते इक दो दिन बाद पानी फ्ही चेंज करी ओड़नी फ्ही उदे च दूआ पानी पाई ओड़नी के मच्छर नीं होई जा चादरां चुदरां बी धोंदी रौह्नियां सर्हैने सर्हूनें दे कवर चेंज करदी रौह्नीं झाड़ू पोच्चा ते चलो रोज मारदी रौह्न्नीं कि मच्छर नीं आई जा अंदर चादरां जैदा नेईं तां हफ्तै हफ्तै अस बदलदे रौह्नेआं धोंदे रौह्नेआं पांदे रौह्न्ने आं सर्हैनें दे कवर बी चेंज करने फ्ही दोबारा साफ सूफ करदे रौह्न्ने आं कुतै गंदगी नीं होई जा मच्छर नीं बैठी जा आह्नियै बारश बुरश होंदी जिसलै बारश रूकदी ओह्लै पानी अपना साफ करी औड़नेआं ते मच्छर नीं अंदर होई जा जैदा मच्छर पैदा नीं आ